भारतमे बहुत मुख्य प्रकारके बहुत धार्मिक स्थल अछि ओहिमे मतलब बहुत मन्दिर छथिन बहुत जादा एक पहिला चामुण्डा स्थान दूसरा काली भैरव स्थान ओकर बाद साफ श्यामा माइ मन्दिर ओकर बाद उच्चैठ ओकर बाद उच्चैठ ओकर बाद श केदारनाथ दरभ दरभङ्गामे छथिन श्यामा माइ मन्दिर ओकर बाद बहुत मन्दिर छथिन ओनाहितेमे अइ सभमे पूजा बहुत कयल जाइत छै एहिमे पूजन चामुण्डा स्थानमे नहि होइत छै पूजा चामुण्डा माताके परसादी जाइत छै तऽ परसादी खरीदैत छै परसादी खरीद कऽ मन्दिरमे च दय छै मन्दिरमे दय छै एकर भऽ बाद पुजारी बाबा पुजारी लय छथिन परसादी परसादी लऽ कऽ एकर बाद उसरगैत छथिन ताहिके बाद भगवानके अऽ एहि सभमे बहुत अथी होइत छै एकरा सभ प्रणाम करैत छी भगवानके चामुण्डा माताके आओर एहि सभमे बहुत अथी होइत छथिन भगवान मनोकामना पूरा कर दय छथिन आ चामुण्डा माता की जय